کنویں میں سے پانی آج تک نہیں نکالا لیکن نہ ہی گاؤں میں آج آج کے زمانے میں ہم نے کنواں دیکھا ہے ہماری ممی لوگوں نے دیکھا ہوگا پاپا نے دیکھا ہوگا لیکن ہم لوگوں نے آج تک کنواں نہیں دیکھا کنواں دیکھا ہے لیکن پانی نکالتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہاں بس اتنا فون وغیرہ پہ دیکھا ہے کہ ایک رسی ہوتی ہے اس میں بالٹی بندھی ہوتی ہے اور اوپر لگی رسی اس میں بندھی ہوتی ہے اس کو کھینچتے ہیں پانی نکالتے ہیں پھر اس کو کھینچتے ہیں ڈالتے ہیں اندر پانی نکالتے ہیں اسٹیل کی بالٹی ہوتی ہے